हांव एक धाकट्याच्या गांवांत रावतां आनी हांगाचो लोक खूब मोगाळ आसा तशेंच हांगाचो लोक आपली परंपरा सदांच सांबाळून दवरता हांगाचे लोक वांशांनी धाकटे धाकट्यो पांट्यो करतात आनी माडाचे चुट्टांचे मोलां सान्यो अशें करता हांगाचो लोक आजून पासून परंपरे तरिक्यांनीच नुस्त्या धवरता आनी आमगाचे पदे आजून परंपरा भाशेनच उडें करता आनी लोकांक दिता आमचो लोक आजून पासून चोड मॉर्डन जावंक ना आनी आपणाचे पारंपारीक आर्ट्स सांबाळून दवरला